ہلو گڈ ایوننگ میم میں فضا بیوٹی پارلر سے بول رہی ہوں جی بتائیے آپ نے کال کی ہے آپ کیا کرانا ہے آپ کو اچھا ہمارے یہاں تو بہت الگ الگ ورائٹیز کے ہوتے ہیں میک اپ بھی فیشیلس بھی اور دلہن کا بھی میک اپ ہوتا ہے اور فیشیل دو الگ الگ ڈائمنڈ ہے گولڈ ہے اور کرشمہ فیم میک اپ بھی ہے جی اچھا اور وہ مینی کیور پیڈی کیور وغیرہ آپ کو کچھ نہیں کرانا ہے ہیئر واش اچھا اور ٹھیک ہے کرشمہ اس میں سے پہلے تو آپ کا آکسیجن فیشیل ہوگا آکسیجن فیشیل اور تھریڈنگ ہو جائے گی اور پھر کرشمہ میک اپ کا لک دے دیا جائے گا جی تو اس میں تو میم زیادہ لگیں گے سیون تھاؤزینڈ تو لگیں گے ہی سکس تھاؤزینڈ تو نہیں بہت کم ہو جائیں گے یہ تو ہم نے آپ کو پھر بھی کم بتائے ہیں کہیں اور جائیں گی تو اس سے زیادہ لگیں گے پھر بھی تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دیں گے ہم جی سکس تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ ہو جائیں گے آپ کے لیے جی جی آپ کل اس میں تو میم ٹائم زیادہ لگتا ہے تو آپ اپنے سے ٹائم نکال کر آئیے گا کم سے کم تین گھنٹے تو لگیں گے یہاں پر جی اور بتائیے آپ کو اور کچھ مینی کیور پیڈی کیور وغیرہ اور نیل نیلس ایکسٹینشن جی جی جی چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے